औ लोगो माथो औ नायो सम सम मोजां मोनो नायो सम सम औ देरबाय गोरलैया औ आंबा जि आंबा जि हामजायोमोन बिनि सैमाखौ औ मालाबा समाव लायनांगौहाय लोगो सानैजों औ आंबो जि फसायो लायनांगौ मालाबा ओम थांबा कनटेक्त खालामबानो जाबाय औ रोंबायमोन ए खानाय हबाय आं खानाय हनायखौ नुआखै ए एबाराव गोबाव जाबायना नायिआ ए ओहो सामफ्रामबो नायनाय जाया सम समावसो नायनाय जायो नोंलाय ए आं गोबावजोंल' नायनाय जायो बेनिखायनो बारा मिथिलाय लांआ दायो ओंखारथ'वाखैनोदां सुथिंफोर जागासिनोदां ओमफ्राय ओमफ्राय आं मोजाङै मिथिलाबायाहाय गोबावजों नायनाय जायोना औ जागोन दे आंखौ कनटेक्त खालामबानो जाबाय लायबा औ दे दे